مجھے اُس وقت کے بارے میں بتانا ہے جب مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا اور خوفزدہ فیل ہو رہا تھا بہت زیادہ میں سہم گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی لیکن میں نے اُس کے کچھ سیکھا اُس غلطی سے اور نہ ہی میں نے کسی کو بتائی وہ چیز میں نے اُس غلطی کو سُدھارا اور میں نے دوبارہ اُس غلطی کو دہرایا نہیں ہاں مگر جب مجھ سے غلطی ہوئی میں نے کچھ دیر بعد اُس غلطی کے بارے میں بتا ضرور دیا تھا کبھی چھوٹ نہیں بولا اُس غلطی کو لے کے مگر ہاں اُس غلطی سے میں نے جو سیکھ ملتی ہے وہ میرے بہت کام آئی اور وہ غلطی میں نے دوبارہ کبھی نہیں دہرائی